मां हिकु डाइटिशियन आहियां ऐं मां हिकु अस्पताल में कमु कंदी आहियां असांजो असांजी ज़िमेदारी इहा आहे की मां मरीज़ जेका बि ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि प्रकार जी तकलीफ़ुनि सां असां हुननि जे रोटी में कीअं बदिलाउ आणे सघंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी मदद कीअं करे सघंदा आहियूं उहो हुननि खे ॿुधाए जीअं त अगरि कंहिंजी डिलेवरी थिए थी त असां डिलेवरी खां पोइ हुन माता खे समझाईंदा आहियूं की तव्हांखे पंहिंजे ॿार ऐं पंहिंजी सिहत जो ध्यानु कीअं रखिणो आहे कीअं हुननि खें पोष्टिक खाधो खाराइणो आहे हर हिकु साल में साल मे कीअं हुन जे खादे मे बदिलाउ आणिणा आहिनि ॿियो एग्ज़ाम्प्ल मां ॾेई थी सघां जॾहिं माण्हुनि जी सर्जरी थींदी आहे सर्जरी खां पहिरियों हुन खे कहिड़ो खाधो ॾियणो आहे ऐं सर्जरी खां पोइ हुन जे खादे में कीअं बदिलाउ आणिणो आहे धीरे हिकु धीरे धीरे लिक्विड खां वठी करे नरमु खाधो नरम खादे खां पोइ सॼो फुल्के भाॼी तई कीअं हुन जी रोटी में नंढी नंढी शयूं आणणियूं आहिनि असां उन जे लाइ ज़िमेदार आहियूं ॿियो अगरि नंढो ॿारु अचे या कोई बुज़ुर्ग अचे त उन जी रोटी जे लाइ असांखे छा बदिलाउ आणिणा आहिनि कोई एलर्जी हूंदी आहे कंहिंखे कंहिंखे ॻाल्हाइण में तकलीफ़ु हूंदी आहे या चबाइण मे तकलीफ़ु हूंदी आहे असां उन जे हिसाब सां हुन खे पोष्टिक खाधो कीअं खाराए सघंदा आहियूं असां हुननि सभिनि जो ध्यानु रखंदा आहियूं